हमारे राज्य में हमारे राज्य में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं और हमारे ज़िले में भी अनेक त्योहार मनाए जाते हैं और उसमें से एक त्योहार छठ पूजा है जिसमें कि सब लोग जाते हैं पूजा करने के लिए और समूह बनाकर जाते हैं और वहाँ पर छठ माता की पूजा होती है और वहाँ पर सड़क पर इतने लोग जाते हैं यहाँ बहुत भीड़ रहती है और वहाँ पर इतने अच्छे ढंग से पूजा होती है पूरे नदी के तट पर इतना अच्छा डेकोरेसन हुआ रहता है और वहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे तरीके से पूजा पाठ करते हैं उसके बाद अरे कई त्योहार मनाए जाते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में और हमारे ज़िले में उसमें से ए नए साल के सेलिब्रेट सेलिब्रेट पार्टी के लिए हम लोग हमेशा बारह बजे रात से ही प्रारंभ कर देते हैं पार्टी इन्जॉय करना सेलिब्रेट करना और हम जब तक सुबह न हो जाए तब तक पार्टी इस्टार्ट ही रहती है कंटिन्यू रहती है और अनेक त्योहार मनाए जाते हैं जैसे कि शिवरात्रि हो गया शिवरात्रि में शंकर भगवान की पूजा की जाती है और उन्हें बेलपत्र अर्पण किए जाते हैं और उनकी पूजा कर कर मनोकामनाएँ माँगी जाती हैं और इस दिन व्रत औरत स्त्रियाँ करती हैं और यहाँ पर हमारे राज्य में अनेक प्रकार के कला से पूर्ण व्यक्ति रहते हैं और जैसे कि बर्तन बनाने वाले मिट्टी के घड़े बनाने वाले और अनेक लोग रहते हैं